हून दिक्खेआ जाए ते लोक ट्रांसपोर्ट मतलब रियासी डिस्ट्रिक बिच्च एह् मतलब इत्थै हर इक सुविधा ऐ मैटाडोरें दियां बस्सां होइयां मिनी बस्सां होए ते आटो हो गे कार होई गेई एह् सारियां सुविधां इत्थै हैन पर मगर अस गल्ल करचै साढ़े मैटाडोरें दी ते रोज सफर करने दी ते एह् मतलब बड़ा मुश्कल हो जंदा क्योंकि स्टूडेंट लाइफ आसेआ एह् बहुत मुश्कल ऐ रोज सफर करना रोज इन्ना कराया देना मतलब एह् बड़ा जादा मुश्कल ऐ साढ़ै वास्तै होर साढ़े घरै आह्ले बी इन्ना बी असेंगी नेईं देई सकदे कि के अस रोज आचै जाचै एह्दे बिच्च साढ़ी पढ़ाई बी नुकसान होंदा के असें रोज सफर करना होंदा ते अस इन्नी पढ़ाई बी नेईं करी सकदे बाकी सुविधां ते बोह्त न ते जियां हून आटो दी गै गल्ल करचै हून बैटरी आह्ले आई गेदे ते बैटरी आह्ले न ते एह्दा मतलब कराया बी जादा होना ते मतलब लोकल जेह्का ट्रांसपोर्ट ऐ इत्थै बड़ा जादा ऐवलेबल ऐ पर स्टूडेंट लाइफ आस्तै बिलकुल बी ओह् नेईं ऐ कि मतलब अस इन्ना अफोर्ड नेईं करी सकदे बाकी ठीक ऐ डेली लाइफ आस्तै